हेलो हाँ मैं धीरज कुमार बात कर रहा हूँ नहीं सर यह यादव यादव स्वीट्स से धीरज कुमार बात कर रहा हूँ सर हाँ सर क्या क्या काम है सर आपको मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ कुछ बताएंगे हाँ सर वो थोड़ा सा जानते ही हैं सर की बड़ा दुकान है सर और लोग ग्राहक आते जाते रहते हैं तो फिर सर सबको तो एक मेन बात है कि यहाँ पर इस एरिया में मेरा ही दुकान उतना है कि घर घर डिलीवरी भी कर देता हूँ न सर इसीलिए सर थोड़ा बिज़ी रहता हूँ सर बताइए सर क्या सहायता कर सकता हूँ हाँ सर घर पर भी पहुंचा दूँगा आप एड्रेस दे दीजिए बस उसका थोड़ा चार्ज लगता है चार्ज भी बहुत अधिक नहीं है सर वह पेट्रोल का खर्च लगता है बस वही है नहीं सर पहले नहीं होता था सर अब से वो अभी मान लीजिए कि दो तीन मंथ्स से हमने स्टार्ट किया था जी सर बताइए सर आपको क्या चाहिए था अच्छा सर सब है सर अच्छा सर

अच्छा सर तो ठीक है सर थोड़ा टाइम तो लग जाएगा कल शाम तक अगर आपको डिलीवर करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा सर दोपहर तक मान लीजिए सर देखिए मान लीजिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको दस से बारह के टाइमिंग के अंदर मिल जाए

अच्छा ठीक है सर हम कोशिश करेंगे

हाँ सर हम पहुँचवा देंगे सर मतलब की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप एक बार लिखवा दीजिए सर अपना नाम बताइए सर अच्छा सर रामू कुमार सर फुल एड्रेस सर ठीक है सर और सर आपका वो क्या क्या चाहिए था आपको ओके सर ओके सर और सर मतलब की और कुछ चाहिए था नमकीन वगैरह सर देखिए आपका पच्चीस किलो हो गया इसका और बीस हो गया इसका बीस तीस चालीस चालीस पैंतालीस हज़ार आपका हो गया सर टोटल सर देखिए सर यह तो आपने मुझे बहुत दिन नहीं दिया सर एक दिन के अंदर आपका ऑर्डर सर सबमिट करना पड़ेगा सर सभी लोग को लगाना पड़ेगा सर तो सर थोड़ा पैसा तो लग ही जाएगा सर ठीक है सर हम दो तीन हज़ार आपको ढीले कर देंगे ठीक मतलब छूट दे देंगे और उसके बाद सर आपके पास जो घर पर डिलीवरी होगी उसकी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि सर आप मेरे वैल्यूएबल कस्टमर हैं जो पहले से कस्टमर हैं ठीक तो इसीलिए आपका चार्ज भी नहीं लिया जाएगा सर ठीक सर नहीं सर इस बार तो आपके लिए ज़रूर छूट मिलेगी सर ठीक सर क्योंकि आप बता दिए कि सर मेरे आप पुराने कस्टमर हैं तो सर पुराने कस्टमर को हमसे टेन टू फिफ़्टी परसेंट डिस्काउंट दे देते हैं हम सर अरे नहीं नहीं सर आप हैं सर रामू कुमार जी आपको तो पूरा जानते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है सर आपका सर सब हो जाएगा ठीक है सर और सर आपको ये डिलीवरी कर दिया जाएगा अगर सर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको हम संपर्क कर लीजिएगा मेरा नंबर जानते ही हैं सर आपको कोई दिक्कत नहीं है हाँ सर केक भी मतलब डिलीवरी कर देंगे अगर आप देंगे ऑर्डर तो हम आपके जैसे कि फोटो वगैरह जो केक पर बनता है वो है लेवल वाला भी बनता है जैसे कोई तल्ला वाला बनवाता है ठीक तो वह सब भी आपको जिस तरीके से चाहिए आप ऑर्डर दे देंगे तो आपको सर डिलीवरी हो जाएगी ठीक है सर हम आपके हम आपका सब चीज़ मेरे पास तो नंबर है आपका हम उस पर व्हाट्सएप कर देते है हेलो करके मैसेज आप उस पर अपना फोटो भेज देंगे अपने दोस्त का तो सर वह मैं करवा कर आपको कल तक इसको मतलब कि थोड़ा शाम को सर दे दूंगा क्योंकि ये सर आप लोग को केक कटिंग तो शाम के टाइम ही करना पड़ेगा सर जिससे केक ख़राब भी नहीं होगा सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है ठीक है धन्यवाद सर